डिजिटल कला के बारे में अगर बात की जाए तो जो इंसानों के द्वारा बनाई गई कलाएं हैं उनसे वो थोड़ा कम ही है क्योंकि जो इंसान में जो कला बनाते हैं वो जो इंसान की कला है वो नेचुरल ही है वो भगवान की देन है आप उसमें फेर बदल नहीं कर सकते वो उनके अंदर से निकल के आती हैं और उसका जो वो जो बनती है वो अलग ही होती है जैसे आप पेंटिंग ले लीजिए या किसी के हाथ का जो हुनर हो गया काफ़ी सारी कलाएँ हैं तो हम जो देखते हैं वो डिजिटली के मामले में वो काफ़ी आगे है और डिजिटल में लिमिटेड होता है आप एक से ज्यादा या कुछ नहीं कर सकते उसमें तो जो नैचुरली है वो नैचुरली है